भैया राजू भाई सेन्टर से बात हो रही है जी भैया मुझको यार अपने घर के लिए पेंट वगैरह करवाने थे और कुछ पुट्टी वगैरह भी करवाना था तो अपने घर के लिए ही करवाना है अपने घर पर ही करवाना है हाँ जी तो आप मैंने किसी से मतलब अपने रिश्तेदारों से पूछा था भाईचारे में तो मुझे काफ़ी लोगों ने आपके बारे में बताया है कि आप काफ़ी अच्छा काम करते हैं तो मुझे वहीं से आपका नम्बर भी मिला है तो मैंने सोचा क्यों ना आपको कॉन्टैक्ट कर लिया जाए यह अपना हाँ यह हरदा हरदा ज़िले में करना है सर यह सगुर कालोनी में सर अपना मकान है भैया और सकुर कालोनी में तीस तीस बाइ चालीस का मकान है इसमें एक हॉल भी है ऊपर डबल स्टोरी में है बिल्डिंग बनी हुई है अपनी जिसमें सभी सारा पेंट वगैरह पूरा करवाना है अभी बना है नया नया में पेंट वगैरह पूरा करवाना है पुट्टी ओट्टी जो भी करवाने है इसमें कितना क्या खर्चा आ जाएगा आप बता सकते हैं क्या

भैया वह कलर वगैरह तो डिसाइड वगैरह मेरी वाइफ़ वगैरह कर लेंगे पर आप वैसे अगर अपने को पूरा पूरे घर की पुट्टी वगैरह और पेंट एंट वगैरह सब कुछ करवाना हो तो कितना क्या खर्चा आ जाएगा ए बता सकते हैं आप अच्छा पैंतीस से चालीस हज़ार का खर्चा ठीक है तो फ़िर अब कबसे इस्टार्ट करेंगे भइ सब हाँ हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं पहले आप एक बार साइड विज़िट कर लीजिएगा तो क्या रहेगा कि आप देख लोगे तो हमें भी थोड़ा सा बेहतर वह रहेगा कि हम भी डिसाइड कर सकते हैं आस पास आमने सामने बैठकर बात कर सकते हैं ठीक है ठीक है भैया ठीक है ठीक ठीक है भैया